मां जॾहिं वांदी हूंदी आहियां ऐं मुंहिंजी दिलि सुठी थी हूंदी आहे त मां कुझ बि ठाहिणु पसंदि कंदी आहियां जीअं जीअं कॾहिं मां वांदी वेठी आहियां छित ते वेठी आहियां सभ कम लही वियो आहे त चंड तारा ॾिसी करे सॼे आसमान जी सीन ठाहींदी आहियां हिकिड़ो दफ़ो मूं सूरज जी किरण किर किरणनि सां गॾु सॼी हिकड़ी नैचुरल नैचुरल सीनरी ठाही हई जंहिंखे ॾिसी करे सभिनी मूंखे प्रैरित कयो ॿियो ठाहिण लाइ ऐं ॿियो मूंखे मंडाला ॾाढी पसंदि आहे हुन में सन्ही सन्ही सन्ही सन्ही हे बुनकिनि सां तमामु छिती डि डिज़ाइन ठहंदी आहे हुन खे मां जीअं मिरर या कुझ बि सां डेकोरेट करे छॾंदी आहियां त उहो ॾिसणु लाइक़ थींदी आहे त इहो सभु मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ठाहे करे मां ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां ऐं मूंखे सेखारण बि सुठो लॻंदो आहे त मुंहिंजा ॿार बि हाणे तमामु सुठी सुठी डिज़ाइनूं ठाहींदा आहिनि कहिड़ी बि शइ ॾेई छस त हू सुठो ठाहे ॾींदा आहिनि